ड्रॉइंग कंदे करण महिल जे महिल कलर पेंसिल ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि कलर पेंसिल सां मां कंदी आहियां इहा महांगी बि कोन आहे फेविकोल कलर मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे फेविकोल ॿिया पेंसिल ॾाढी बढ़िया लॻंदी आहे स्टेनरी में मां मुंहिंजे घर जे भरिसां पूजा स्टेशनरी आहे हुते मां हुन खां वठंदी आहियां ॾाढा कलर सुठा सुठा हूंदा आहिनि फेविकोल में बि और कलर पेंसिल में बि उहो सस्ता बि हूंदा आहिनि उहा महांगा बि न हूंदा आहिनि मां उहे कंदी आहियां पर मुंहिंजा स्टेनरी में घर जे भरिसां आहे हुन इलाही कलर मिलंदा त आहिनि मगरि मां कंदी आहियां कलर पेंसिल और फेविकोल जा पंहिंजा कलर उहा कंदी आहियां स्टेनरी दुकान मां वठंदी आहियां ई महांगा न आहिनि ई सस्ता ई आहिनि